अज्ज में कढ़ी बना दी ही ते जेल्लै में कढ़ी बनाना स्टार्ट कीती ते साढ़े घर नी इक्क कुड़ी आई साढ़े गोआंढियें दी आई ते जेल्लै में कढ़ी बनाना स्टार्ट कीती ते ओह् कुड़ी नै दिक्खेआ ते खुश्बू सिंघी ते आक्खन लगी भरजाई अज्ज केह् बनाया तो में हा अज्ज में कढ़ी बनाई ऐ ते आक्खन लगी कि तुसें कढ़ी कियां बनाई कन्नै फिर उनेंगी आक्खेआ कि में हा कढ़ी बड़ी गै आसान होंदी बनाना मिगी बी बनाना सखाओ हां तुस केह् केह् पांदे बिच में उनेंगी केह् आक्खेआ मे हां कोई गल्ल निं तुसें सिक्खनी ऐ ते में सखाई ओड़गी तुसें ई ते आक्खदी भी अज्ज मिगी बी सखाओ बनाना कढ़ी ते अज्ज में उनेंगी कढ़ी बनाना सखाई कढ़ी बनाना बिल्कुल आसान होंदी केह्ड़ा कोई इन्ना मुश्कल निं होंदा कढ़ी बनाना ते फिर असें पैह्ला में बाजार गेई ते में बेसन आंह्दा बेसन आह्नियै फिर चाहे बंदा लस्सी आह्नै ते चाहे लेई लै देहीं ते इसलै देहीं बनाने लेई मधानी होंदी ते मधानी कन्नै उसी छोल्ली लैना छोल्लियै ते फिर असें ओह्दी बनाई लैनी लस्सी ते बनाइयै उसी कोल रक्खी लैना ते फिर कन्नै असें कीता बेसन लैता ओह्दे बिच में इंया प्याज़ चीरेआ प्याज़ चीरियै फिर में ओह्दे च बेसन पाया बिच लून मर्च पाई फिर उसी घरा दे पकौड़े बनाए पकौड़े बनाइयै फिर कोल रक्खी लै ते फिर कन्नै में मसाला लग्गी पेई त्यार करन मसाला बी इन्ना आसान होंदा ऐ केह्ड़ा मुश्कल होंदा ऐ ओह्दे बिच असें केह् लैता लस्सन लैता प्याज़ चीरेआ प्याज़ चीरियै फिर कन्नै टमाटर छूरी लेआ कन्नै लस्सन छूरियै रक्खी लैआ कन्नै ओह्दे बिच तेज़ पत्ता पाया फिर कढ़ी पत्ता पाया इसी पाइयै ते फिर ओह्दे च जादै सोआद लैना होऐ ते ओह्दे च थोह्ड़े नेह् मेथरे पाई लैओ मेथरे कन्नै एह् होंदा कि एह्दी खुश्बू बड़ी शैल आंदी ते पूरी फिर ओह् तुसेंगी पता कि जेल्लै कोई घरा च नमीं चीज़ बनै ते ओह् ते फिर खुश्बू दूर तक्क पुजदी जेल्लै पुज्जदी ते फिर उनें ते आंढ़ी गोआंढ़ी बी पुच्छदे की अज्ज तुंदे बड़ी खुश्बू आवा दी केह् बना दे ओह् अज्ज ते जेल्लै फिर में मेथरे पाए मेथरे पाइयै फिर में उनेंगी शैल भी तेल बिच साड़ी लैआ तेल च साड़ियै फिर ओह्दे बिच जेह्ड़ा मसाला त्यार कीते दा हा फिर में ओह्दे बिच पैह्लें बी मेथरे सु'ट्टे मेथरे सु'ट्टने दे बाद फिर में ओह्दे च पाया लस्सन लस्सन पाइयै फिर इनेंगी शैल रेड़ा दित्ता रेड़ा देइयै फिर उनेंगी शैल में एह्दे बिच पाए फिर प्याज़ छुरी लेआ प्याज़ छूरदे तगर शैल लाल कीता फिर ओह्दे बिच करियै में अदरक पाई लेआ थूम पाई लेआ पाइयै फिर उसी शैल करी असें भुन्नेआ भुन्नियै ते फिर उसी कोल जेह्ड़ी लस्सी रक्खी दी ही लस्सी रक्खी दी ही ते फिर ओह्दे बिच बेसन पाया बेसन गी फिर शैल मधानी कन्नै शैल रेड़ा दित्ता फिर उसी छोल्लेआ फिर छोल्लियै फिर शैल करियै उसी मिक्स कीता मिक्स करियै फिर जेह्ड़ा मसाला त्यार कीते दा हा फिर ओह्दे बिच केह् कीता असें फिर ओह् जेह्ड़ी लस्सी में बेसन कन्नै मिक्स कीती दी ही ओह् फिर में कढ़ी च पाई ओह्दे बिच पाई जेल्लै कढ़ाई च बिच पाइयै में उसी शैल करियै रेड़ा दित्ता फिर उसी जह्ड़े में पकौड़े कड्ढे दे हे घरा फिर ओह्बी पाए पाइयै फिर में उसी आहिस्ता आहिस्ता ल्हांदी गेई ल्हाइयै फिर ओह्दे बिच केह् कीता केह् फिर एह् जेह्ड़े पकौड़े बनाए दे हे फिर ओह्बी पाए ते फिर जेल्लै पाया ते फिर उसी ल्हांदे गे ल्हांदे गे ते फिर ओह्दे कन्नै शैल मतलब ते अगर फिर इसी इंया दौ मिन्ट छड्डो एह् फट्टी जंदी फिर इसी शैल करियै ल्हाना पौंदा ल्हाइयै ते फिर उसी शैल करियै ल्हाया ते ल्हाइयै फिर उसी कोई अद्धा घैंटा रक्खी ओड़ेआ उप्पर रक्खेआ ते फिर ओह् शैल गड़कदी रेही ते गड़कियै फिर शैल करियै उसी रक्खेआ ते फिर ते फिर जेल्लै में उसी बनाया ते बनाइयै रक्खी फिर जेल्लै में कुड़ियै गी जेह्ड़ी पास आई दी ते जेल्लै में उसी दस्सी ते ओह् आक्खन लग्गी भरजाई एह् ते बड़ी आसान ऐ बनाना ते रेसिपी बी बड़ी शैल बड़ी जल्दी त्यार होई जंदी ते एह् ते सारे अपने हत्थ होंदा ऐ जेल्लै बंदा कम्म करन लगी पवै ते फिर शैल बंदा करै जे नेईं करना होऐ ते फिर बंदा नेईं करै ते असें फिर ते उसी फिर जेल्लै में बनाइयै रक्खी ते उसी फिर में बाटै च पाया फिर जेल्लै पाइयै फिर कन्नै साढ़े इद्धर डोगरी च बासमती दे चौल बी बड़े शैल होंदे इंदी खुशबू बड़ी शैल होंदी फिर कढ़ी कन्नै जेल्लै चौल बनाए ते फिर जेल्लै खाद्धे ते आक्खन लग्गे फिर बनांदे बनांदे इक्क कुड़ी होर आई मेरे कोल ते ओह्दी स्हेली दी कुड़ी आई ते ओह् आक्खन लगी कि आंटी तुस केह् बना दे ओ बड़ी शैल खुश्बू आवा दी ते में उसी आक्खेआ में हां बनाना केह् ऐ मड़ी अज्ज कढ़ी बनान लगी में दिक्खेआ ते आक्खन लगी में बी सिक्खनी ऐ ते ओह् आक्खन लगी कि सिक्खनी ऐ ते मिगी बी सखाई ओड़ो ते फिर ओह्बी आइयै सिक्खन सिक्खन आए ते फिर उसी बी सनाया कि एह्कड़ी ए्ह्कड़ी रेसिपी होंदी ऐ फिर आक्खन लगी मिगी बनाइयै सखाओ बनाइयै दस्सो कियां बनांदे उसी में आक्खेआ में हां तूं आया साढ़े घर कल्ल ते फिर में तूगी बनाना सखागी फिर आई ते फिर में उसी बी सखाई एह्दे कन्नै फिर उऐ जेह् ते अपना समान लैता जियां कि होइया बेसन होइया लस्सन होइया फिर की घरा दे पकौड़े कड्ढी लै कड्ढियै फिर उसी करा करो पकौड़े कड्ढियै फिर उसी अलग रक्खी ले फिर ओह्दे च प्याज़ गंढा थूम लस्सन सब किश कुट्टियै पाया पाइयै ते फिर उसी मसालै गी करी लेआ त्यार त्यार करियै फिर उसी रक्खी लेआ रक्खियै ते ते फिर में उसी कुड़ी गी आक्खेआ कि अज्ज में तेरे कोल खड़ोगी अज्ज तू बनाऽ फिर अज्ज उसी बनाने ई लाया ते उसी में दस्सेआ उसी में आक्खेआ कि एह्दे बिच फिर उनें बी मेरे आङर गै बनाना ते आक्खन लगी आंटी जी ते आक्खन लगी ही कि जेल्लै आंटी जी में बनान लगी ही तुस मेरे कोल खड़ोई जाओ में आक्खेआ ठीक ऐ में तुंदे कोल खड़ोगी ते में खड़ोती ते में उसी दस्सेआ कि पैह्लें कढ़ाई च पा तूं थूम ते तेल पाइयै रक्खेआ ते भी उनें तेल गी भखन दित्ता भखाइयै ते भी में उसी में आक्खेआ कि एह्दे च मेथरे पा फिर उनें मेथरे पाए मेथरे पाइयै भी में उसी आक्खेआ की तूं एह्दे च प्याज़ पा गंढा पा थूम पा भी इंया करियै मसाला कीता त्यार कढ़ी पत्ता पाई लेआ फिर असें ओह्दे च पाई लेआ जी तेज़ पत्ता पाई लेआ भी कढ़ी शैल उसी मसाला त्यार कीता करियै फिर ओह्दे च असें पाई लेआ कोल जेह्ड़ी लस्सी रक्खी दी ओह्दे बिच पाई लेई बेसन घोल्लियै फिर उसी शैल ल्हाया ल्हाइयै फिर उसी त्यार कीता उस मसालै गी त्यार करियै रक्खेआ ते भी उस कढ़ी गी बनाया फिर इंया करियै फिर उसी असें रेसिपी बनाना बी सखाई ते इंया करियै असें दंऊ बंदे गी कढ़ी बनाना सखाई की कियां बनांदे न ते अपना जेह्ड़ा कोई बी कम्म करना होऐ ते इन्ना मुश्कल निं होंदा करने आह्ला बंदा होना चाहिदा बस पता लग्गै कि कम्म कियां करदे न ते आपें बी बंदे गी जाच आई जंदे न